पहिरीं माण्हुनि जे घरनि में नलका न हूंदा हुआ त घर खां परे वञी करे खूहुनि था पाणी भरे ईंदा हुआ पोइ उन्हनि खे अचु वञु करण में ई ॾा जाम तकलीफ़ूं थींदियूं हुयूं मथे ते घाघरा खणी हथनि में बालटियूं खणी त मतिलबु जाम परेशानियुनि कर परेशानियूं थींदियूं हुयूं ऐं या त पोइ मुंसिपाल्टीअ जो को नलको हूंदो हुओ उहो ॿाहिरि हिकिड़ो हूंदो हुओ त हुन में जीअं लाइन वाइस सां बीहिणो पवंदो हुओ वेही करे हिकु ॿिए जे पुठिया लाइन सां माण्हू बिहु करे बाल्टियूं खणी लॻाए करे पोइ जंहिंजो नंबर ईंदो उहो भरंदो वेंदो हुओ ऐं पोइ भ भरे करे वञी त जा धोई ठाहे करे घरु खणी वेंदा हा त हुन में बि जाम थकावट बि थी वेंदी आहिनि ऐं टाइम जो बि ॾाढी टाइम बि ॾाढो खपंदो हुओ वेही करे पर हाणे घर घर में नलका अची विया आहिनि त इअं ॾाढी सुठी सुविधा थी वेई आहे हिन सां माण्हुनि जो टाइम बि थो बची वञे ऐं इअं सॼा कमु बि था थी वञनि रोटी ठाहिण कपिड़ा धोइण सनान वनान सभु था थी वञनि वेई त इअं ॾाढी सुठी ॻाल्हि थी वेई आहे हिन सां माण्हुनि खे ॾाढी मतिलबु सुविधा मिली वेई आहे